हय तशें मळबान पळयता तेन्ना अशे थोडे फावट पक्षी दिसतात जांंचीं पांखां सा सारकीं नासता जाल्यार कोणाच्या झाडार खांदयेर जर बसलेलो आसा जाल्या तांच्या अशा पांयांक दिसता की तांच्या पांयांक किदें लागलेलें आसा म्हणल्यार ते खंय बसलेले तें तांच्या पांयांक लागलां खंयचें जर पिंजऱ्यांतल्यान सुटून बीन येयल्ले आसल्यार कळटा थोडे फावट आनी थोड्यांची कशी आसता की चोंचय कोणाची मोडलेली म्हणोन आसता अशे वेगवेगळे सकाळचे एक किदें ना किदें जाल्लें तांकां पळोपाक मेळटा अशें ना की सदांत तुमकां खुबशे दिसतले बट थोडे प्रमाणान तरी दिसताची आणी चडशे म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार जे आमचे खूब कॉमन्ली दिसता तशेंच त्याच पक्षांक तरी चडशें आसता कशे आनी हय तरी ते पक्षी उडपाचें सोडना कारण अशेंच आसता न्ही की कितलोय मार लागूं किदेंय लागूं तांचे काम उडोन जाता त्या खातीर ते आपले उडपाचें काम केन्ना सोडिना